खुबश्या लोकांक अशें दिसता की फिशींग जावं नुस्तें मारी हें फक्त दर्यातूच जाता आनी व्हडले व्हडले ट्रॉलर वापरुनूच जाता पूण तशें नासता नुस्तें हें खूब वर्सां आदी पासून पारंपारीक पद्दतीन मारले गल्ले वता म्हळ्यार रापण रापण एक अशी पद्दत आसा जी दर्याच्या लागसच्या भागान जाळ घातली घातली वता आनी मागीर खुबशे लोक एकठांय जावन ती जाळ ओडटात त्या जाळेक फसलें नुस्तें मागीर आमकां मेळटा ही जाली रापण वापरून नुस्तें धरपाची पद्दत जी खुबश्या लोकांक खबर आसतली आनी एक पद्दत आसा जी चडशे लोकांक खबर नासतली शहरांत रावपी लोकांक ती म्हणल्यार कास्ट नॅट फिशींग ताका कोंकणीन पागीर अशें म्हणटात ही पद्दत न्हंयेंत वापरली गेली वता एक गोल आकाराची अशी जाळी तयार केल्ली गेल्ली वता आनी ताका एक दोरी बांदतात ती दोरी हातान घट्ट जालल्ली गेल्ली वता आनी ती जाळ मागीर फांपडून अशी न्हंय उडयली गेल्ली वता ती जाळ न्हंय पोना पर्यंत वता आनी ताजे मदीं जे नुस्तें फसता ती दोरी ओडटकच मागीर वयर काडून तें नुस्तें काडलें गेल्ले वता आनी कांय पद्दती आसात म्हणल्यार गोरोवन काळो ते चडशे लोकांक खबर आसतलेच गोंयाक ही खुबश्या लोकांची एक हॉबी जाल्ली आसा बेकार आसा तेन्ना लोक पावसाच्या दिसांनी बी गरी घेवन नुस्तें गरोपाक वयता मागीर आनीक एक खोटणी म्हणून एक पद्दत आसता जी न्हंयक वापरतात लांबची लांब जाळी घातली गेल्ली वता न्ह आनी नुस्त्याक आडोवन नुस्तें नुस्त्याक जाळ्याक फसोवप ही एक फटोवणी म्हणून एक गांवांनी पद्दत वापरतात त्याच बरोबर मानश्यो म्हणून एक प्रकार आसता मानशी म्हणून उदक आडून दवरतात आनी थंय नुस्तें पोसलें गेल्ले वता मागीर जेन्ना त्या नुस्त्याची पूर्ण वाड जाता तेन्ना तें नुस्तें मारप आसता ताका पावणी म्हणटात तशी काडून पावणी घेवप आसता आनी मागीर तें नुस्तें काडून मागीर विकलें गेल्ली वता